اردو زبان کی روایت اور ثقافت کو منانے اور عزت دینے کے لیے افراد کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں نمبر ایک تقویم اور تقریبات اردو زبان کے لوگ اپنے تقویم اور مخصوص تقریبات کو مناتے ہیں جیسا کہ عید میلاد یا قومی یومیہ جیسے پاکستان کے جشن منانے والے دن قومی لباس نمبر دو قومی لباس اردو زبان کے لوگ اپنے قومی لباسوں کو پہن کر اپنی ثقافت کی عزت کرتے ہیں مثلاً شلوار قمیص یا شلوار قمیص پر چادر وغیرہ زبان زبان کو اپنی ثقافت کی حفاظت کرنے کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں اردو زبان کے لوگ اردو میں گفتگو کر کے اپنے زبان کو ترویج کرتے ہیں رسوم و روایات اردو زبان کے لوگ اپنے رسوم و روایات کو جیتے ہیں جیسے کہ شادیوں میلاد شریف یا قومی جشنوں میں خصوصی طریقے سے مناتے ہیں نمبر پانچ ادب اور فن اردو ادب میں اور فن کا مواد استعمال کر کے اپنی ثقافت کو مناتے ہیں شاعری کہانی کوئی اور تختہ کاری جیسے فنون ان کی ثقافت کا حصہ ہے نمبر چھ خصوصی کھانے اردو زبان کے لوگ اپنی مخصوص کھانوں کو بناتے ہیں جیسے کہ بریانی نہاری یا کھیر یہ تمام طریقے اردو زبان کے لوگ لوگوں کے لیے اپنی ثقافت اور روایت کے عزت کا اظہار کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور ان کی میراث کو جیتے رہنے میں مدد فراہم کرتے ہیں